साढ़े इ'त्थें जेह्डे़ इंडिया दा खाना पीना ना ओह् मिगी लगदा सारें कशा सारी बाकी कंट्रियें कशा सारें कशा शैल ऐ गल्ल एह् ऐ कि बाहरें दा जेह्ड़ा साढ़ा खाना बाहरै कंट्रियें दा जेह्ड़ा खाना ओह् बड़ा शरीर आस्तै बड़ा इ'यां नुकसान ऐ नुकसान दिंदा उसी साढ़े शरीरै ई तां गै बाहर दे लोग कि'न्ने मोटे न बमारियां इ'न्नियां न बा साढ़े इंडिया दियां जेह्ड़ियां बी डिशां हैन ओह् सारियां मतलब केईं गै होनियां जेह्दे च मतलब जेह्ड़ियां मतलब नुकसान दिंदियां तेल तूल मता होऐ नेईं ना तुस दिक्खो मतियां शैल गै होंदियां हून डोसा गै लाई लैओ डोसे बी दाल कन्नै बनदा ओह् ते जेह्ड़ा सांबर होंदा ओह् सब्जियें कन्नै बनदा कन्नै नारियल दी चटनी होंदी तीनों जेह्ड़ियां चीजां न ओह् सेह्त आस्तै शैल न एह् इडली लाई लैओ तुस ओह् बी चौलें कन्नै बनदी चौलें कन्नै बनदी कोह्दे कन्नै बनदी सूजी कन्नै बनदी ओह् बी कि'न्नियां शैल न ते आलू टिक्की आलू कन्नै बनदी तुस लाई लैओ मतलब जेह्ड़ियां बी डिशां हैन ओह् सारियां गै बड़ियां शैल न अगर स्पाई अगर मसालें दी गल्ल कीती जा ते साढ़े इ'त्थें इंडिया दे मसाले देसी ते सारे देशें च मसाले जेह्डे़ हैन इंडिया गै पंजादी स्पाइस ओह्दे मसाले बडे़ मशहूर न इ'त्थें दे फिर हल्दी साढ़े इ'त्थें दा गर्म मसाला जीरा पौडर अंब चूर पौडर जेह्ड़ा सारी सब्जियें च बड़ा कम्म औंदा ऐ इम्बली काले मर्च होइये बसार होइये लाल मर्च होई दड़ा मर्च एह् चीजां बड़ियां शैल न ते जि'न्नियां बी साढ़े इंडिया ऐ गै ऐ बड़ा शैल ऐ साढ़े इ'त्थें अगर पंजाब आह्ली साइड चली जाओ ते लस्सी शरीर आस्तै सारे कशा जां देहीं सारे कशा शैल ठंडा तसीर खाने गी शैल एह्दे ढोड्डा ते सरेआं दा साग मक्कें दा ढोड्डा बी शरीर आस्तै बड़ा शैल ऐ साढ़े जेह्डे़ बजुरग हे ओह् खंदे हे मक्कें दा ढोड्डा ते कन्नै साग ते ओह् इ'न्ने चलदे उं'दे शरीर इ'न्ना शैल हा साग खंदे ओह् बी उं'दा शरीर अज्ज सारे जनें ओह् नब्बे नब्बे साल पुजी गेदे उ'नें ई इ'न्नी होश ऐ साढ़े अस जैलूं पुजगे नब्बे सालें दे साढ़ी होश गै मुक्की जानी ते इ'यै ऐ कि जेह्डे़ खाना पीना साढ़े इंडिया दा ऐ ओह् शैल ऐ बाहरे दा तुस दिक्खो ते ओह् इ'न्ना शैल निं ऐ ते मसालें दी गल्ल कीती जा ते ओह् ते साढ़े इंडिया दे मशहूर हैन गै हैन सारे मसाले जेह्डे़ बी हैन ओह् पूरी दुनिया च इंडिया ते बाहर जेह्ड़ा देश ऐ जेह्ड़ा उ'ऐ पंजादा हा ते मसाले दा ते कोई इ'यां ऐ निं ऐ